میرے خیال میں اسٹریمنگ اور ویڈیو مواد نے کھیل کو کچھ اِس طرح سے متاثر کیا ہے کہ ویڈیو اسٹریمنگ اور آج کل کھیل کو جو ہوٹ اسٹار اور دوسری چیزوں کے تھرو دکھایا جاتا ہے کسڑمرس کو دیکھنے والوں کو اُن کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے مل گیے ہیں پہلے کے سے اگر آپ کمپیر کریں اور اُس کے ساتھ ساتھ اُن کی کمائی بھی ہو رہی ہے جو بیچ میں آپ ویڈیو اسٹریمنگ کے بیچ میں کھیل کی میچ کے بیچ میں آپ کو ایڈس دکھائے جاتے ہیں اور اُس کے تھرو وہ اپنا کمائی کرتے ہیں کنزیومر جو ویورس ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں اُن کو اِس کو دیکھ کے کافی آنند آتا ہے اور یہ فری میں بھی اویلیبل ہے فری میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو یا کھیل کا جو پرسارن ہو رہا ہے اور اِس کے ساتھ ساتھ اِس انڈسٹریز میں اِس فیلڈ میں کافی بوم بھی ہُوا ہے جس کے کارن سبھی طرح کے کھیلوں کو اسٹریمنگ کیا جاتا ہے لائو اسٹریمنگ کیا جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے میں متاثر ہُوا ہوں